पंज अक्टूबर ॿ हज़ार अठ छह जून उणिवीह सौ नवे ॿ अगस्त ॿ हज़ार ॾह वीह मार्च ॿ हज़ार ॿारहं अठ जनवरी ॿ हज़ार टेवीह